शिवण काम विणपाचें काम ते नंतर एम्ब्रॉयडरी ह्यो गजाली म्हाका खूब आवडटा हरशीं हांव एक क्लासाक वचून हो म्हजो कॉर्स हांवें कम्प्लीट केल्लो स म्हयन्यांचो आनीक बऱ्या तरेन हांव त्यो शिकलेली गजाली वापरतालेंय बीन पूण थोड्यो थोड्यो जो भितर आतां जशें हांवें म्हणलें घेतलें जर एम्ब्रॉयडरी थोड्यो थोड्यो स्टिचीज ज्यो आसता त्यो जर गॅप पडलो जाल्यार विसर पडटा मागीर हांवें कितें करप यू ट्यूब यू ट्यूबाचेर जावं सोशियल मिडीयाचेर अशे कितलेशेच अकाउंट हा कितलेशेच ग्रूप आसा जांकां हांव फोलोय करता आनी तांचे कडल्यान वेग वेगळी म्हाका स्टिचिजूय म्हाका शिकूंक मेळटा जावं जें म्हाका कितें विसर पडला जाल्यार थंय त्यो मातश्यो पळोवन पळयल्या नंतर हांव शिकलेलें आसल्या कारणान म्हाका इजिली त्यो यादूय येता तशेंच हांव हाजो वापर करता तो म्हणजे हांव खुबश्या अश्या भुरग्यांक ह्यो एम्ब्रॉयडरी स्टिचीज किंवां विणकाम कटिंग म्हणजें हय शिवणेचें काम हांव खुबश्या म्हज्या स्कुलांतल्या भुरग्यांक शिकयतां सो तीं आपूण शिकोन आपल्या आपूण इजिली कमोवंक शकतलीं म्हणून